हम जे छियै गेममे मतलब भाग लै छियै गेम छलै क्रिकेट क्रिकेटमे भाग लै छलियै ओकरमे जे छै एन्ट्री फीस वगैरह जमा करय लए पड़य छलै आओर ओकरामे जे छै मतलब कोइ मतलब कराबय छलै जैसे मैच कराबय छलै टीमके ओकरामे जाके भाग लै छलियै आओर ओकरामे जाके एन्ट्री फीस वगैरह जमा करि देलियै ओकराबाद ओन्नेसँ जे छै फोन वगैरह करैत रहय कि आजके अहाँके गेम छियै आबयके पड़त शाममे इतना बजेसँ तऽ हम सब जे छै सब गोटे एगारह टीम मिलिके जाइ छलियै वहाँपर आओर वहाँपर जाइके अपन एन्ट्री करबाबय छलियै आओर वहाँ जाके टॉस वगैरह होइ छलै जे हमर सबके अपोजिटमे टीम रहय छलै ओहो सब आबय छलै टीम दोनो गोटाके टॉस करबाके जिताबय छलै आओर बहुत मतलब सब गोटे जमा होके क्रिकेट खेलय छलियै आओर हमसब भाग लै छलियै आओर ओकरामे हार जीत विजय वगैरह करय छलियै ठीक छै